बचपनके खेलमे हमसभ गुल्ली डंटा खेलैत रहलियै चोरी छिपी खेलैत रहलियै स्कूलमे पढ़य जाइत हेलियै तऽ मतलब ई कबड्डी खेल खेलैत रहलियै बुढ़िया सरनकी खेलैत रहलियै हँ ई सभ खेल खेलैत रहलियै हमसभ बहुत बनहिया कबड्डी कबड्डीमे हमरसभके एक बेरी एतेक कसिके चोट लागल रहए कि पूछू मत ह्मम तऽ हमहूँसभ कबड्डी कबड्डीमे ह्मम एक कहानी है हमसभ दस आदमी दस गो लैकासभ कबड्डी कबड्डी खेलैत रही ना कुश्ती खेलैत रहै कुश्ती ओहिमे एक आदमीके मूर्छा लागल हम कहलियै हे भगवान आब की कयल जेतै तऽ ना एलै कि ओकरा अपने आप मूर्छितसँ ठीक भऽ गेलनि आरो बचबामे तऽ बच्चामे तऽ जानबे करैत छियै लैकासभ नटखट रहैत छै ककरो मूँगफली तोड़य चलि गेली तऽ कभी आम तोड़य चलि गेली तऽ उलाहना सुनेलक हमरासभके घरे हँ टिकोला तोड़य चलि गेली ओ उलाहना देलक माय बापके आके ओलहन दैत रहलनि हँ एकर मतलब बच्चा तऽ बच्चे ही होइत छै ने तऽ कैसयो मतलब बाप महतारीसभ लैका फैका